جی میں ایک کتاب کو ختم کرنے میں مثلًا اگر کتاب پانچ سو پیج کی ہے تو دو یا تین تین دِن تین دِن بہت زیادہ ہیں میرے لیے میں تین دِن میں ختم کر لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو اہداف ہیں وہ آفس آرس کے بعد جو میرا وقت بچتا ہے وہی میرے اہداف ہیں یعنی کہ میں ہدف بنا کر آتا ہوں کہ آفس سے گھر جانے کے بعد میں بیس پچیس منٹ آرام کروں گا فریش ہوں گا کھانا بناؤں گا اور اُس کے بعد ٹہل تھوڑی دیر ڈنر ڈنر کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ٹہلتا ٹہلنے کے بعد سیدھا جو ہوں میں پڑھنے بیٹھ جاؤں گا اور میں بہت وقت تک مثلًا تین گھنٹے تک سیدھے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں تو اِس طریقے سے اور میں بہاؤ کے ساتھ کبھی کبھی تو بہاؤ کے ساتھ بھی جاتا ہے ریڈر اور کبھی اکثر جو ہے اُس کے اپنے ہدف ہی ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر کام کاج جو انسان ہے اگر وہ ایک قاری ہے تو وہ اپنے گھنٹوں کو ایسے تقسیم کرتا ہے کہ اُس کی نیند بھی پوری ہو جائے اُس کا ناول بھی پوری ہو جائے پورا ہو جائے اور اُس کے آفس ورک کلچر پر بھی کوئی فرق نہ پڑے